हमाद आइए अच्छा हाँ ऐसा बोला आराम से हो आइए तसरीफ लाइए अच्छा अच्छा हो जाएगा हाँ सब उपलब्ध है जी जी बहुत जल्दी तैयार करके दे देंगे ठीक है आइए जल्दी आइए और जी

तो रेट तो आपके पास में होगा अब तीन रुपए पेपर चल रहा है ठीक है ठीक है अच्छा हाँ हो जाएगा आइए अच्छा अभी आप मानते हैं कि भाई महँगाई है बहुत ज़्यादा तीन रुपए लगता है तीस पेपर तीन रुपए लगता है आर ज़्यादा स्टॉक है अभी तो सिलाई कागज़ मसीन बिजली बिल तमाम महँगाई की वजह से ज़्यादा पैसा भी बढ़ी हुई है तो तीस रुपए लगता है आप स्टॉक में कराइएगा ज़्यादा में कराइएगा तब दो ही रुपया हो जाएगा और उससे ज़्यादा होगा तो डेढ़ ही रुपए हो जाएगा हाँ हाँ दो रुपया अच्छा हाँ मिल जाएगा और अभी मिलता है आप ही को मिल जाएगी कितने बजे